औ हेल' औ मा नाम मोनलाय ए ओमफ्राय एड्रेसा एड्रेसा बबेथिं

मा बे लेफ्ट ना रायट मोनलाय ओं ओं दे होमबा इसे फिफ्टिन मिनिट सो र' र' होमबा आं सेस्था खालामनायनि औ हेल' र' र' आं थांगासिनो दङ इसे ट्रेफिक जामाव दंथ'यो आङो ओमफ्राय माबाफ्रा दंजोबखायो दा टेग फोरा औ औ मोजाङै सोनानै दोन दे ओम औ हेल' औ मानि थाखाय रिटार्न खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ ओम ओम दे दे होमबा मोजांल' दोनबानो जाबाय बे प्रायस टेग आ आं सफै ओम थांगोन दे होमबा ओम दे